हॅं हेलो बोलू

देखियौ हमर देखियौ जे हमे जे नजरिया छै हम बस स्टैण्डके जे देखै छी समझली तऽ हम बता दै छी कि यहाँ पर डेपलोपमेन्ट हइ ने अभी बहुत ही कम भेलै समझलियै हमरा अनु अनुसार से डेपलोपमेन्ट अभी बहुत ही एहिमे करैके चाही जेना ओ अहाँके बता दै छी कि बस स्टैण्ड पर साफ सफाइके कड़ी निन्दा करल जाइ हइ सफाइ नहि रहै हइ अहाँ देखबे करै छियै बस स्टैण्ड पर की तऽ पहिला नम्बर हमर तऽ हमर नजरिया सँ हम अहाँक बताबै साफ सफाइ पूरा बस स्टैण्ड करैके चाहिए समझलियै पानिके व्यवस्था रहैके चाही एकदम बढ़िऑं स्वच्छ पानि रहैके चाहियै आओर हम आओर हम बता दै छी कि महिला शौचालय आ पुरुष शौचालय दुनू रहने रहबैके चाही समझलियै ई दुनू रहलके बाद जे हम बता दै छी कि उहाँ पर हइ ने दूगो पुलिस बला बॉडीगार्डके रूपमे हमेशा रहै किएकि देखियौ आबै बला समयमे बस स्टैण्डमे मारपीट हो जाइ छै अहाँ देखबे करै छियै खूनी तलवार उलवार सभ चलि जाइ छै अहाँ देखबे ने करै छियै केना होइ छै आ बस बस स्टैण्डके रो रोडो ने खराब छै नियमो खराब छै अहाँ देखिए रहल छियै कोइ बस बला आबै छै केनहुँ घुसा दै छै कि अहाँके नजरिया से कि होइके चाही तऽ अहूँ बताबू हूँ

हूँ हूँ हूँ हूँ हॅं हॅं सही बोलली अहाँ हॅं हॅं एनाहिते एनाहिते होइके चाही समझलियै पूरा नियम नियम हइ ने लागू कर देना चाही समझलियै अहाँ बस स्टैण्ड पर अगर अहाँ जाइ छियै तऽ देखै छियै ने हर प्रकारके मतलब अथी देखैके पड़ै छै की की क करैके पड़ै छै अहाँ सभ देखिए रहल छियै हॅं हॅं एगो टिकट कण्डक्टर भी राखि दबै समझलियै आ टिकटोके अहाँ हइ अपना आरके ने की करबै पता हइ अहाँ बसके दामो कम करि देबै समझलियै लेकिन आब देखियौ आबै बला समयमे की होइ छै बसके की हाल से तऽ अहाँ देखिए रहल छियै आगे दखियौ कि हो रहल छै अहाँ बताबू ने किछु हूँ हॅं आओर बताबू तऽ देखिते छियै गर्मियो हइ हम तऽ कहैत रहि कि बसमे हइ ने आ बस स्टैण्ड पर पङ्खाके ब्यवस्था करल जाइ ए सी लगाइल जै बस स्टैण्ड बैसै बला बढ़िआँ बना देना चा चाहिए अहाँके कि ठीक हय तऽ चलै छी हम रखै छी